हैल्लो हां हां कनेह् बंदे बनाने तुसें

हां हां अज्जकल नवें रवाजे दे चले दे ना कड़े तुस बनाने बनाई लेओ ना आऊं जेह्के तुसें बनाने होगो हां कोई गल्ल नि जा में बी बनाए दे बी हैन तुसैं दिक्खने होंगन ते आह्नियै दिक्खी आएओ अच्छ कोई गल्ल नेईं तुसैं जेह्के बनाने होगे ना ते तुस मि कल आह्नियै सनाई जाएओ मैं बनाए दे बी हैन ते फ्ही उस्से स्हाबे दे आऊं बनाउड़ आऊं हां कोई गल्ल नेईं तुस आवेओ ना मैं तुसें फ्ही दिक्खी आएओ आप्पू कन्नै सनाई आएओं जेह्के जेह्के बनाने होगन ना जिन्ने जेह्का किश बन हां जो जो बनाना फ्ही सनाई जाएओ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ फ्ही आवएओ तुस कल